ہیلو ہاں جی مجھے فش چاہیے تھی میم مجھے ایک کلو ریہو چاہیے ہاں ایک کلو پونڈ ہاں اور لابسٹر چاہیے آدھا کلو ہاں اور کریب کریبس چاہیے آدھا کلو کریبس آدھا کلو

جی کیا آپ اِن کے ریٹ ریٹ بتا دیجیے میم اتنی مہنگی اچھا اور پرانس اچھا اور لابسٹر اور کریبس اچھا تو سب میں سب میں بیس بیس روپئے کر دیجیے کم میم یہ چار چیزیں لے رہیں کچھ تو کم کریے

میم پھر بھی دیکھ لیجیے بیس نہیں تو پندرہ چلو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے میم اوکے